اردو بولنے والی آبادی ہندوستان کی کئی علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے اور ان علاقوں میں جو ثقافتی تیوہار اور تقریبات منائی جاتی ہوں نہ صرف اردو زبان کی خوبصورتی بلکہ برادریوں کی تناعع روایات اور سماجی ہم آہنگی کی گہری چھلک بھی پیش کرتی ہیں یہ تقریبات ادب موسیوقی مذہب اور لوک روایات کا سنگم ہوتی ہیں اردو بولنے والی آبادی والے اہم خطے اتر پردیش لکھنؤ مراد آباد علی گڑھ بریلی کانپور بہار پٹنہ گیا دربھنگا سیوان تلنگانہ حیدر آباد مہاراشٹرا ممبئی اورنگ آباد مالیگاؤں کشمیر کرناٹک مغربی بنگال اور مدھیہ پردیس کے بعد سےے اہم ثقافتی تیوہار اور تقریبات جشن ریختہ تفصیل دنیا کا سب سے بڑا اردو زبان اور ادب کا میلہ سرگرمیاں مشاعرہ قوالی اردو کتابوں کی نمائش خوشخطتی اردو تھیٹر ا عکاسی نوجوانوں اور بزرگوں کا ایک ساتھ شرکت کرنا اردو کے اہیا اور بینل مذہبی میل جول کی علامت ہے مشاعرہ اور شاعری کی محفل ہے مقام لکھنؤ دہلی حیدر آباد پٹن اور علی گڑھ جیسے شہروں میں باقاعدگی سے ہوتی ہے شاعروں کے اندار کلاسیکی غالب میر سے لے کر جدید و مزاحییہ شاعر تک ابقا زبان احساس میلاد النبی محرم و رمضان کی تقریبات مقامات تمام اردو بولنے والے علاقوں میں مذہبی چش ش و خروش سے منائی جاتی ہیں کووالی اور صوفی میلے جگہ نصام الدھیی نولیا دہلی داتا گھنج بخش پنجاب وارسی میلہ بارہ بنکی وغیرہ رنگ امیر خ امیر خسرو کی زبان قوال کا انداز اور صوفی شاعر ادبی میلے اور اردو کتاب میلے مقامات علی گڑھ حیدرآباد پٹن ممبئی میں اردو کتابوں کی نمائش اردو تھیٹر اور ڈرامہ نمائش مرزا غالب عد کے آخری دن امانت لکھی کہانیاں وغیرہ اردو بولنے والی برادریوں کے تیوہار اور تقریبات صرف زبان کی بقا نہیں بلکہ ہندوستانی ت تہذیب کی کثرت میں وہادت کی زندہ مثال ہیں یہ پروگرام زبان کو زندہ رکھتے ہیں دلوں کو جوڑتے ہیں اور نسل در نسل ثقافت کو منتقل کرتے ہیں